हाँ नमस्ते भाय हाँ हाँ पहचानि गेलहुँ पहचानि गेलहुँ

हूँ देखियौ अहाँ जहन स्पीड अऽ दौड़बै तहन तऽ अहाँके अऽ दम तऽ लास्टमे फुलै छै अऽ अक्सरहाँ सभ खेलाड़ीके लेकिन अहाँ जे कहलियै छावामे दर्द जेना कहलियैहँ तहन अहाँके जे छै से किछु दौड़ सभ दौड़ कम्प्लीट करलाके बाद अहाँ किछु स्ट्रेचिंग करल करियौ अहाँ जेना काल्हि परसू स्ट्रेचिंग नहि केने हेबै तै के कारण आइ अहाँके छावाके दर्द जे छै से आराम नहि भेटैत ठीक छै किछु व्यायाम होइ छै पयरके खोलैके तरीका होइ छै आओर किछु रूपमे जे छै से अपने ध्यान दियौ योगा करलाक बाद अनेरे अहाँ जे स्ट्रेचिंग करलाके बाद अहाँ उठिकऽ घर चलि जेबै से नहि तकरा बाद योगा करियौ जैसँ अहाँके प्राणवायुके वशमे करैके कोशिश करियौ हवाके तऽ ओइसँ अहाँके फायदा हैत जे अहाँके काल्हिखन फेरो दम कनि कम फुलत ई सभ किछु उपाय छियै अहाँके ओइपर परमे फोकस करनाय यऽ आओर सडेनली जे शुरुआते जे अहाँ जे दौड़ स्टार्ट कऽ दै छियै से नहि कयल करियौ तऽ बीचमे अहाँ मतलब कनि आलसी टाइपके महसूस करैत हेबै कि आब थाकि गेलियै बहुत कम्मे अथीमे हैय ने किएककि तऽ अहाँ पाँच किलोमीटरके दौड़के छियै ने जहाँ तक हमरा पता अछि तऽ अहाँ अहाँ स्टार्टिंगके दू किलोमीटर जे छै से एना मतलब मीडियम चालमे दौड़ियौ बहुत स्लोओ नहि हाँ ओ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ इएह कहैके चाहि हम चाहि रहल छी आओर दोसर कि जे जहन अहाँके अन्तिम एक किलोमीटर रहि जाइए तैमे अहाँ एकदम पूरा किएक कि तऽ शरीर अहाँके पूरा हीट भऽ गेलयऽ चारि किलोमीटरमे ठीक छै तऽ अन्तिम तीन किलोमीटरमे चाहबै कि पूरा जोशके साथ दौड़ी तहन अहाँके दम कनि कम फुलत स्टार्टिंगेमे जे अहाँके जे बहुत तेज दौड़ लेबै तहन अहाँके अन्तिम चारि किलोमीटर दौड़नाइ बहुत मश्किल भऽ जायत बात बुझलियै हँ ठीक छै चलू ठीक छै ठीक छै अहाँके अहाँ अहाँ अऽ

अच्छा अच्छा वएह वएह वएह छै जे कहलहुँ ने जकर जे क्षमता छै ओइसँ बेसी अगर दौड़ लेतै ओइसँ बेसी स्पीडसँ तहन ओकरा उल्टी हेबे करतै ओ धीरे धीरे इम्प्रूवमेन्ट करनाइ छै धीरे धीरे सुधार करनाइ छै बढ़ेनाय छै बात बुझि गेलियै ने हाँ तऽ अइमे कोनो विशेष लौजिक नहि छै चलू ठीक छै तहन हूँ ठीक